दिनैसिम आंनि समायनासिन हाजो बेरायनाया दार्जिलीं बे दार्जिलींआव सानरायज नुनो मोनो दार्जिलीं सिक्किम थिम्फु बेफोरो गासैबो जायगाखौ बेरायै बेरायै आं दार्जिलींखौ समायनासिन मोनबोदों सोनाब राइजोआव मानालि खुरलु बे हाजोआवबो आं थांखांबाय आंनि बे बेरायनायनि गेजेराव साबसिन समायनासिन हाजो जायगा हिसाबै दार्जिलीं बे दार्जिलींआवनो सानरायजबो नुनो मोनो बेखौ आं गोदो पन्द्र' बोसोर सिगां दार्जिलींनि सानरायज नायग्रा जायगायाव थांखांबाय दा आंनि गोसोआव दङ बै दार्जिलीं सानरायजाव थांनाया समायनासिन बेनिफ्राय साबसिन आंनि गोसोआव जेबो गैया बेनो आंनि जिबननि साबसिन सानरायज दार्जिलींआवनो आं नुनो मोनदों गोबां हाजो बेरायबाय हाजो ओनसोल बेरायबाय थिम्फुआव थांबाय शिलंआव थांबाय बेनि उनाव सिक्किमाव थांबाय बेनि उनाव मानालियाव थांबाय बेफोरखौ गिदिंयै गिदिंयै गिदिंनानै गासैबो हाजो जायगा गिदिंनायनि गेजेराव आंनि जिबनाव साबसिन नुनाय समायनासिन जायगाया दार्जिलीं दार्जिलींनि साहा बागाननि गोजौसिनाव थानाय सानरायज दार्जिलींनि सानरायज नायनो थांनाय जायगानि समायनासिन बे सनरायजखौनो आंनि जिबनाव साबसिन बेरायनाय मोजांसिन हाजोनिफ्राय नुनाय बायदि आंहा गोसोआव दङ